आइये हम जानते हैं सिवनी शहर के बारे में यहाँ पर गुरु रत्नेश्वर धाम मंदिर है भीमगंज जलाशय है और अंबा माई हैं दल सागर झील है सिवनी में घूमने की ये जगहें हैं जिसके लिए अपन गुरु रत्नेश्वर धाम मंदिर के बारे में जानते हैं गुरु रत्नेश्वर धाम सिवनी ज़िले में स्थित एक धार्मिक स्थल है यहाँ पर आपको एक भव्य मंदिर देखने के लिए मिलता है इस मंदिर में स्फटिक शिवलिंग रखा गया है इस प्रकार का पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है इस पत्थर का शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है जो बहुत ही अद्भुत लगता है यह आप पर यहाँ पर आते हैं जो जो शिवलिंग के दर्शन करते हैं वह यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव करते हैं और भी चीज़ें जानने को मिलता है सिवनी में भीमगढ़ जलाशय है जैसे भीमगढ़ जलाशय सिवनी के छपारा बांध के पास स्थित है यह बांध बोहोत बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है आप इस बांध को देखने के लिए बरसात के समय आ सकते हैं इस समय बांध का नज़ारा बहुत ही रमणीय होता है नेशनल हाईवे सेवन से इस बांध तक आसानी से पहुँच सकते हैं यह बांध उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ अस्सी के बीच बना हुआ था अब अम्बा माई के बारे में जानते हैं अम्बा माई एक धार्मिक स्थल है वह एक प्राकर्तिक सुंदरता से भरपूर है यह सिवनी ज़िले के एक प्रमुख पर्यटन है यह सब चीज़ें मुझे बहुत अधिक पसंद हैं